बर' हारिनि दोहोरोम होननानै बुङोब्ला बयनिख्रुइ गोजामसिन आरो गुदिसिन दोहोरोमा जादों बाथौ बर'फ्रा जेला समावनोखि नैबे बुहुमाव जोनोम मोन्दोंमोन बा रायजो जानो लाजेन्दोंमोन बे समनिफ्रायनो बर'फ्रा माने बाथौ दोहोरोमखौ सिबिबोदों आरो बे बाथौ दोहोरोमाव बयनिख्रुइ गिबिसिन मानसि सोरजिनाय समाव सिजौ दंफांखौ नुग्रोदोंमोन बिनिखायनो बाथौ दोहोरोमनि सिबियारि मानसिफ्रा सिजौ दंफांखौनो बाथौनि माने नेर्सोन महरै लानानै सिजौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै फुजिनाय जायो बाथौनि ओंथिया जादों बा माने मोनबा थौ माने गोथौ मोनबा गोथौ तत्तखौ लानानै बर'फोरा दोहोरोम सिबियो बेयाव मुसुखा फुजिनाय खान्थि गैया गावनि गावनि गोसो गोरबोजों सोरबा सासे सोरजिगिरि नुनो मोनै इसोर दङ होननानै फोथायो बै इसोरखौनो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै सिबिनाय जायो आरो नैबे बुहुमनि बार हा दै अर अख्रां नैबे मोनबा गोहोखौ सोरजिग्रा सोरबा नुनो मोनै गोहो गोरा इसोर दङ होननानै फोथायो बे मोनबा गोहोनि बिगोमाया थारैनो बोलो गोरा बे मोनबा बार हा दै अर अख्रां गैयाबा बे बुहुमनि जिब जुनार मानसि दुमसि रावबो थांनानै थानो हाया दा बिनिखायनो बाथौनि गोथौ ओंथिया थारैनो माने जोबोद साननो गोनां आरो बाख्नायथाव गोदो गोदाय बर'फ्रा लेखा फरा रोङामोनब्लाबो बे दोहोरोमखौ फुजिनानै दा बयनिबो अनसायनाय मोन्दों आरो सिजौ दंफां गायनायल' नङा बेयाव जिदाइन ज'रा खुन्थियाजों सोरगिदिं बेंनानै दाउथु बिखा होनानै इसोरखौ सिबिनाय जायो बेयावबो माने गोबां गोथौ ओंथि दङ बेनि अनगायैबो दोहोरोम गोमायोब्ला हारिमु गोमायोनो हारिमु गोमायोब्ला सिनायथिया गोमायोनो दा बाथौ दोहोरोमा थांनानै थानायखायनो बा दिनैसिम मिरौ जिरौबाबो बेखौ फुजिबोनायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुनि खाम सिफुं ज'था सेरजा बियो थांनानै थाबोदों मानो होनोब्ला जोङो इसोरखौ मोन्थोर रायनानै आर'ज खालामनायजों लोगोसे माखासे आर'ज मेथाइबो खन्नाय जायो बे आर'ज मेथाइयाव जोङो गावनि हारिमुवारि दाम दामजु खाम सिफुं ज'था सेरजा बेखौ दामनानै इसोरखौ सुंग्रिहरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि असे हारिमुनि सिनायथिया बेरखाङो बेल' नङा बर'फोरा गावबा गावनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय ना गुरनाय मैगं खानाय जि जोम दानाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिनि हारिमुनि मोनफा मोनफा आयदा बे मोनफ्रोमखौबो दोहोरोमजों लोगोसे लाखिबोदों आरो दानाय लुनायनि गेजेरजों जों जोंनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों मिथिंगाखौ मोजां मोन्नानै रायजो जाग्रा बर' हारि हिसाबै हाजो हाला दैमा दैसा जिसिबांनोखि हाग्रानि दाउ जिब जुनाद दङ बेफोरनि सावगारिफोरखौ आग'र महरै बेरखांहोयो आरो जों जे मिथिंगाखौ मोजां मोनो बिखौ जोंनि दानाय लुनाय एरनाय बोनाय बिनि बिनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनो आरो बुहुमाव जों मोनसे गेरेमसा बर' हारि हिसाबै जों गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिहोनो हादों दा नोंथांनि जि माने मिथिनो लुबैनाय आं सुंद'वै बिखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय